हिन्दू धर्म हमारा जो है सब से बड़ा धर्म है और समुदाय में हमारा सबसे मेल मिलाव है ऐसा नहीं है मुसलमान के यहाँ भी मेला पड़ता है तो हाँ हम लोग मेला भी देखने जाते हैं हमारे मिला जो है दुर्गा जी की पूजा आता है उसमें मुसलमान भी आते हैं भाग लेते हैं ऐसी बात नहीं है और हम बाबा भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं हम लोग सब मिलकर के ऐसी बात नहीं हमारे समुदाय में सब रहते हैं ये नहीं के अलग अलग रहे और हम सब जो है अपना जो है हिंदू धर्म ज्यादा मान्य है हमारा तो सबसे ऊंचा बड़ा समझते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज लोग भी वही मानते चले आए थे वही हमको सिखाया समझाया कि अपना हिंदू धर्म सबसे ऊंचा धर्म है वही मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग ऐसा है कि यहाँ कोई में टूट नहीं है यह अलग अलग चले सब मिलकर रहते हैं दुकान जो है मुसलमान का भी दुकान चल रहे हिंदुओं से भी चलती है और हिंदू की दुकान है वहाँ मुसलमान भी सौदा लेने जाते हैं इससे हमारा अलग अलग कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है सब मिल के चलते हैं सबसे ऊंचा हमारा धर्म यही है हमारा मेन जो है हिंदू धर्म सबसे बड़ा हम मानते हैं इसको तो और मिल मिला के तो चलना सबसे भाई मिल के नहीं चलेगा तो क्यों टकराव करें सब भाई भाई हैं टकराव नहीं करना चाहिए किसी से इसमें बहुत खुशी मिलती है मेल मिलाओ में प्यार बढ़ता है भाईचारा बढ़ती है ऐसे लोग रहना चाहिए इसको समाज की सुख कहते हैं इसी समाज कहते हैं समाज में सब जुड़े रहना चाहिए अलग अलग किसी को रहना नहीं चहिए कि हम हरिजन हैं हम मुसलमान हैं हम हिंदू हैं ऐसा करके रहते हैं तो टकराव रहता है और हमारे यहाँ सब सबसे मिलकर आते हैं ऐसा कोई बात नहीं है